हेलो सर मेरी बात स्विग्गी रेस्टोरेंट पे हो रही है जी हाँ हाँ अभी मैंने कुछ समय पहले ही ऑर्डर किया था हाँ हाँ खाने के लिए तो मैंने आपसे चाइनीज़ फूड मंगाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप व्हाइट सौस पास्ता ले आइएगा और नूडल्स ड्राई मंचूरियन और मोमोज़ लाने का भी बोला था जी जी स्पाइसी फ्राइड फ्राइड मोमोज़ भी थे हाँ और स्टीम मोमोज़ जी जी जी आपको मैंने ऑर्डर दो घंटे पहले दिया था मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारे घर एक छोटी सी पार्टी है तो आप ऑर्डर को जल्दी भेजिएगा परंतु आपने अभी तक भेजा नहीं

जी उसमें लोकेशन भी नहीं बता रहा है कि अभी तक हमारा फूड डिलेवर्ड हुआ है कि नहीं जी जी जी तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा फूड कब तक पहुँच जाएगा बहुत लेट हो गया या फिर मैं फूड कैंसिल कर दूँ डिलीवरी

और कितना समय लग जाएगा हाँ हाँ दो घंटे हो गए हैं अब और वेट नहीं किया जा सकता तो आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द जो मैंने आपसे मंगाया है वो आप भेज दें तो हमारा ऑर्डर कब तक आ जाएगा जी हाँ मैंने जैसा आपको एड्रेस बताया था डी आई जी बंग्लौ हाँ करौद के पहले डी आई जी बंग्लौ हाँ हाँ थाना गौतम नगर के आगे सीधा येलो बिल्डिंग के बाजू में जी जी जल्द से जल्द पहुँचा दीजिए जी ठीक है